एस क्वेश्रन गी पुच्छी सकदा कि तुस किस स्हाबे दी फिल्मां मतलब पसंद करदे हो तुं'दी मतलब सब तू पसंदीदा फिल्म मतलब केह्ड़ी ऐ ते ओह्दे बारे च स्टोरी दस्सो बैसे मतलब मी मूबी घट्ट गै पसंद ना ते में ज्यादातर बेब सिरिज दिक्खना होना ते मेरी सब तूं फेबरट मतलब कि बेब सिरिज ऐ लूसीफर ओह्दे बिच मतलब कि ओह् होंदां कि इक बंदा होंदा ओह्दी मतलब पूरी स्टोरी सनाई दी गाड दे बारे बिच नुआढ़े च भगवान दे बारे च मतलब कि हैवन आस्तै दस्से दा हैल्ल आस्तै दस्से दा मतलब कि नुआड़े बिच लूसीफर होंदा ओह् इक मतलब शैतांन होंदा ओह् हैल्ल दा किंग होंदा राजा होंदा नर्क दा दे ओह्दे पापा होंदे जेह्के ओह् गाड होंदे ओह् अपने मतलब पापा कोला बड़ा गो ओह् मतलब चिड़े दा हा चिड़दा उ'नें उसी मतलब नर्क दा राजा कि बनाई ओड़ेआ उंनें उसी हैवन दा क्यों नेईं बनाया ते ओह्दे बिच ओह्दी बड़ी ओह् होंदी कम्पलैक्सिटी होंदी ते ओह्दे बाद फ्ही ओह् जमीन उप्पर आई जंदा आखदा में उप्पर रौह्ना नेईं ऐ फ्ही जमीन उप्पर आई जंदा फ्ही जमीन उप्पर नुआढ़ा भ्रा बी आई जंदा फ्ही मतलब उत्थै दिखदे कि कि'यां रौंह्दे फ्ही उत्थै इक बड़ी पर्सनैलिटी बनी जंदा ओह् तो ओह्दे बाद

ऐडम मतलब जेहका दुनिया दा सब तूं पैह्ला बंदा ओह् ओह्दे बाद ईब आई जंदी जिसी मिलने गी ओह् मरी दी होंदी ऐ पर ओह् आई जंदी ते ओह्दे बाद फ्ही ओह्दे भ्रा बगैरा आई जंदे और बी आई जंदे मतलब जेहके नुआढ़े भ्रा बगेरा होंदे ओह्दे बाद ओह्दे बाद ओह्दी मां आई जंदी जेहकी मतलब कि गाड भगवान दी जेहकी पत्नी ऐ ओ बी आई जंदी आखदी के बच्चा जेहड़ा तेरा नर्क ऐ ओह्दी राजगद्दी संभाल जेहड़ा अपना कोल उत्थै जा उठी पर ओह् आखदा में नेईं जाना ओह् मतलब ओह्दा मतलब जेहड़ी शकल होंदी ना ओह् मतलब बड़ी गै बदसूरत टाइप बिच होंदी दे उसी ओह् पसंद नेईं होंदी दे ओह् उसी पर लग्गे दे होंदे ओह् बार बार अपने पर कट्टी ओड़दा दे ओह् आखदा में नेईं बनना मीं एह् नेहा की बनाई ओड़ेआ तुसे मतलब भगवान गी आखदा अपने पापा गी में इ'यां बनना गै नेईं हा तुसें कि बनाड़ेआ मीं ऐ ते फ्ही मतलब कि बड़ा ओह् होंदा ओह्दे बिच इसी जमीन उप्पर उसी इक कुड़ी थ्होंदी ओह्दा मतलब कि ओह् पलीस इंसफेक्टर होंदी ओह्दे कन्नै ओह् मतलब ओह् होई जंदा प्यार करना स्टार्ट होई जंदा ओह्दे बाद मतलब कि बड़ा गै दुखी होई जंदा ओह् एैंड मोकै फ्ही उसी ठीक करदे ओह्दे कन्नै इक मतलब ओह्दी सपाई आई दी होंदी ओह् नुआढ़ी हमेशा रक्षा करदी अगर मतलब उसी कोई बी डिफीकल्टी मतलब कोई बी मुश्किल पवै ओह् उसी हमेशा मतलब मदद करदी दे जेह्की ओह् कुड़ी होंदी ओह् मतलब कि ओह् जेलै नुआढ़े सामने होंदी नी ते ओह् कमजोर पेई जंदा हा पता नेईं केह् चक्कर हा पर ओह् कमजोर पेई जंदा हा ते फ्ही बिच होंदा गी मतलब फ्यूचर च ओह्दै कुड़ी आई जंदी उसी उद्धर अरथ उप्पर ओह् आखदी कि तुसें असें गी छोड़ी ओड़े दा ते तुसें ऐसा की कीता पापा लूसीफर दी कुड़ी आई जंदी ना कि गाड दी ते ओह् आखदा में आप क्यों छोडूं मतलब कि में आपूं की छोड़ना में ऐसा करी नेईं सकदा जे बो मतलब पूरा सनांदा उसी बच्चा ऐसा नेईं इ'यां नेईं ऐ जे ते फ्ही ओह् आखदी चल ओह् मनदी गै नेईं कुड़ी फ्ही ओह् ओह्दे कोला दुखी रौंह्दी प्ही ओह् दुखी होइ जंदा कि एह् की होआ दा ते फ्ही एैंड मोके मतलब कि जेलै लास्ट होंदा फिल्म दा मतलब बेबसिरिज दा जेलै लास्ट होंदा ओह्ले ओह् गाड आपू ख'ल्लै गी ओंदे ते प्ही ओह् अलग गाड दी जेहकी पत्नी होंदी ओह् दुऽ यूनीबर्स उप्पर रौहदी ओह् गेई उठी दी होंदी पैहलें दी गै थोह्ड़ी मतलब ओह् चला दियां होंदिया लड़ाइया चला दियां होंदिया ओह्दी बजह कन्नै दुए यूनीबर्स उप्पर चली जंदियां फ्ही जेहके गाड होंदे ओह् बी उं'दे कन्नै गै जंदे उठी ते फ्ही ओह् इस यूनीबर्स दा जेहका ओह् भगवान ऐ ओह् नेई होंदा फ्ही उनें चुनना होंदा इक भगवान फ्ही एैंड़ मोकै बड़ी फाइट शाइट होंदी ते ऐंड़ मोकै लूसीफर जित्ती जंदा पर उसी ऐंड बिच बी रौहन होंदा कि उसी हैवन होंदा जेह्का ओह्दे बिच जाना मतलब कि अलाऔ नेईं होंदा प्ही बी ओ्ह जंदा ते उत्थै जली जंदा फ्ही उत्थै असी भगवान दी ओह् शक्ति थ्होंदी फ्ही ओह् जिंदा होइयै बापस औंदा फ्ही ओह् उसी चुनदे सारे भगवान चुनदे फ्ही ओह् बड़ा बनना नेईं चाहंदा होंदा भगवान पैहलें बनना चांहदा ओलै बनांदे नेईं हे जेलै नेईं बनना हा ओलै मतलब कि जेलै बनाई ओड़ेआ फ्ही ओह् बनना नेई चाहंदा ओह्दे च बी गाड जंदे उठी पिह् उसी आखदे राजा बनी जा ओह् बनदा गै नेई ऐ ओह्दे बाद फ्ही मतलब कि स्टोरी इत्थै ऐंड़ होई जंदी थोह्ड़ी ते ज्यादा मतलब कि